جی میں نے کالج کی زندگی میں بہت سارے سائنسدانوں اور ریاضی دانوں کا مطالعہ کیا ہے جن میں سر فہرست ہیں ستیش دھون سائنس کے شعبے میں معروف اور اہم نام ہیں وہ ایک مشہور تھیروٹیکل فزکس کی فیلڈ میں مشغول رہے ہیں اور نوبل انعام سے نوازے گئے ہیں دوسرے نمبر پر آتے ہیں اے پی جی عبدالکلام ایک مشہور فضائی ماہر اور سائنس داں تھے انہوں نے بھارت کی رئیس الریاست بھی بن کر اپنی خدمات دی چندر شیکھر ایک مشہور سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ریاضیات کے شعبے میں اہم کام کیے اور نوبل انعام بھی حاصل کیا مندان شیوا وہ ایک مشہور شاستری اور سوشل ایکٹیویسٹ تھی جنہوں نے انسانی حقوق کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا اور ہندوستان کے سوشل اور آئیڈیالوجیکل مسائل کا سامنا کیا